नमस्ते बोलिए सर ठीक है फूल लेना है पेड़ पौधा लगाना है तो हमारे पास हमारे पास पेड़ पौधे सभी चीज़ का है गेंदे का है गुलाब का है गुलहड़ का है सब चीज़ का है जो भी आपको चाहिए

दस रुपये दस रुपये पेड़ गुलाब का फूल है और पंद्रह रुपये में गुलहड़ का है सब ऐसे दे जैसे फूल है ना वैसे वैसे दाम सबका है गुलहड़ का चमेली का बीस रुपये में है सतरंगी के का है सतरंगी चमेली का है गुलहड़ का है वह भी पचास रुपये के है सतरंगी वाले हाँ गुलाब का फूल बीस रुपये है है पौधे का हाँ पौधा और वह गेंद गेंद का है हाँ चमे पंद्रह रुपये में है चमेली का

पैंतीस रुपये में हाँ और अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी और फूल लेना है उ तो सौ रुपये में है हाँ वह अंग्रेज़ी पौधे है ना इसलिए

अग अगर आपको लेना है लेंगे आप तो कुछ थोड़ा बहुत कम करके ही कम करके हिसाब किताब करके आपको दे देंगे अगर लेंगे तो आप

हाँ ठीक है सर करते हैं आप बताइए आप कम करते हैं आप बोलिए हाँ ठीक है हम देंगे